बिहारमे जादातर जे मुख्य अवसर छै बिहारमे जतबा कपड़ाके सेल छै ओतबा कोनो व्यवसायके कोइ सेल नहि छै ओकरे तऽ कोइ ओर या अन्त नहि छै जे कपड़ाके व्यवसाय जे करै छै ओकरा लेल सबसँ नीक छै आओर व्यवसायमे जे छै अहाँके कपड़ाके व्यवसाय सबके सबसँ नीक मानल गेलै ओहिमे जादाके बेनिफिट छै कपड़ाके व्यवसायमे अहाँके सिक्स्टीसँ सेवेन्टी परसेन्ट तकके बेनिफिटमे छै मुनाफा छै